नहीं मुझे कभी भी हिंदी बोलते या लिखते समय कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि हिंदी तो हमारी मस मातृभाषा है राष्ट्रीय भाषा है तो शुरू से ही हमें हिंदी के बारे में बताया जाता है हमारा जो स्कूल का कॉलेज का जो भी पाठ्यक्रम होता है वो भी हिंदी में होता है तो हिंदी तो हमारे मतलब रूटीन में शामिल है तो कठिनाई की तो कोई बात ही नहीं है शुरू से हम छोटे होते हैं तभी पेरेंट्स हम को हिंदी में बात करने के लिए प्रेरित करते हैं और सब कुछ हिंदी में समझाया जाता है तो हालांकि मुझे हिंदी अच्छे से आती है मुझे कभी हिंदी के लिए लगे तो मुझे कभी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा मेरी हिंदी परफेक्ट है और शुरू से ये बचपन से ही हिंदी पढ़ते हैं लिखते हैं तो कठिनाई वाली कोई बात नहीं है इस में